हेलो सर कि हाल समाचार कि हालचाल अइ यौ सुनली हँ सुनली हँ घुमैलए आबै छी अहाँ हँ बिहारमे जे हइ ने बुझलिए बहुत सुविधा हइ बिहारमे बहुत बहुत सुविधा हइ बुझलिए सर आबैलए आबैलए चाहै छिए तऽ अहाँ अबिऔ अहाँ जे हइ ने गाँधी मैदान गाँधी मैदान भेलै पटेल पटेल हँ पटेल मैदान भेलै ईसब अहाँके जे हइ ने घुमैकेलिए मिल जाएत हुँ हुँ जेना हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हुँ हुँ हँ हँ बता हम बता दै छी बुझलिए सब सबसँ पहिले अहाँ वहाँसँ चलबै तऽ अहाँ तऽ अएबै यहाँ अएबै दरभङ्गामे अएबै तऽ दरभङ्गामे अहाँ घुमि लेब हुँ हँ दरभङ्गामे दरभङ्गामे बढ़िआँ जगह हइ बुझलिए आओर ओकर बाद जे पटना पटनामे भी पटेल पटेल मैदान जे बढ़िआँ हँ बढ़िआँ हइ फेर आबू फेर आबू समस्तीपुरमे पटेल फील्ड हँ पटेल फील्ड बढ़िआँ हइ मतलब हँ यौ बहुत बदलाव अएलैए से बहुत बदलाव चलि अएलै हँ बुझलिए हुँ पहिलेवला समस्तीपुर नहि रहलै अहाँ जे ओतऽ छिए ने बुझलिए अहाँ अहाँ जे ओतऽ छिए ओतऽ ओतऽ अहाँके रहैके नहि मोन करत हिएँ जे अहाँके रहैके मोन करत बुझलिए हँ अहाँ हँ

हुँ हँ हँ जेहन अहाँ अहाँ जे एकबेर अएबै ने एकबेर अएबै तऽ अहाँ ई नहि कहबै कि से हम अपना एतऽ जएबै हँ हँ यहाँ जे हइ एकबेरा चलि अएलिए दोबारा अहाँ जेबे नहि करबै इहे कहबै कि नहि से इहेँपर हम रहबै हँ जे अहाँ हँ यहाँ जे हइ ने मतलब दरभङ्गोमे भी फेमस जगह हइ समस्तीपुरमे भी फेमस जगह हइ बुझलिए घुमैके हँ घुमैके साधन खूब अच्छा हइ ठीक हइ रखै छी